اکیس جولائی دو ہزار تیئیس سترہ جولائی دو ہزار تیئیس پانچ جنوری انیس سو بانوے دو اکٹوبر انیس سو بانوے پانچ مئی انیس سو ترانوے